जी मैम आप फुलवाड़ी से बात कर रहे हो क्या हाँ मैम हमको डेकोरेशन के लिए फूल चाहिए थे तो क्या आपके यहाँ मिल जाएंगे जी आपके पास कौन कौन सी वराईटी वाले फूल हैं जी मैंम वो मैम फूल तो हमको सारे वैराईटी के चाहिए क्योंकि घर में शादी है और डेकोरेशन करना है तो इसके लिए सारे टाइप के फूल चाहिए जो आपके पास जो भी अवेलेबल हैं फूल जिस टाइप के हों चाहे आपके पास गेंदे के हो गुलाब के हों या फिर रेडीमेड भी है तो जितने भी है फू फूल है आपके पास वो हमको चहिए थे हाँ आपके फूलों के प्राइस क्या हैं

तो मैम आपके यहाँ के सारी वैरायटी के फूल मिल जाएंगे जो जैसे कि सर चमेली वगैरह होते हैं वो सारे मिल जाएंगे हाँ तो मैम जी मैम क्या आप फूलोस मतलब जैसे कि जो डेकोरेशन करते हैं आप के यहाँ के जो लोग मतलब बहुत सारे कस्टुमेर होते हैं लेके जाते हैं तो क्या आप उनकी फोटो सेंड कर सकते हैं क्या मेरे पास हाँ मैम कि क्या आप हमारे पास क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और हमको डेकोरेशन करना है तो फूल की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके यहाँ फूल मिल जाएंगे हमको बताया गया था ठीक है मैम थैंक यू